जैसे कि ये जो आप दिए हैं जा छठ पूजा हुआ दुर्गा पूजा हुआ तो हम लोग घर उर को साफ ऊफ करते हैं सफाई उफाई करते हैं जैसे कि दीवाल झड़ने लगता है उसमें सीमेंट आनते हैं बालू आनते हैं तो मिस्त्री को कहते हैं ये मेरा दिवाल झड़ गया उसको पलस्तर करवाना है तो बोलते हैं कि आते हैं कर देते हैं पलस्तर उलस कराते हैं पेंटिंग उंटिंग करा कर दिवाली में सफ़ैयत करते हैं घर के बगल में जो बाड़ा गाछी है हमलोगों का गाछी है वो सरकारी गाछी है ना तो उसमें जाते हैं झाड़ू उड़ूँ लगाते हैं गाय का गोबर आन के झाड़ू से पूरा गाछी झाड़ते हैं तो उस झा सफाइए रहेगा तभी तो आएगा दस गो लोग बैठेंगे तो बोलते हैं की अरे किसका यहाँ घर है इतना सफाई करके रखती है बोलते हैं हम लोग हमारा हमारा घर है तो हम लोग सफाई करते हैं वहाँ करेंगे नहीं तो तो बच्चे हैं जैसे की बच्चे खेलने जाते हैं गुल्ली डंडा और जाते हैं खेलने के लिए गुल्ली डंड तो दल पतिया हुआ सब खेलते हैं झिलमिल तारा उसी में जब सफाई करते हैं तभी तो खेलने जाता है इतना सारा कचरा रहता है कचरा रहेगा तो उसमें बीमारी फैलेगा ना ब एक साल जो करोना बायरस आया था इसीलिए ना कचरे के वजह से ना करोना वायरस आया करोना वायरस आया तो हम लोग उसी दिन से डिटोल से साबुन से हाथ पैर धोते धो कर खाना खाते हैं खाना नहीं खाएँगे ऐसे तो बेमारिए पड़ हो जाएँगे हम लोग बेमारिए हो जाएगा तो इसीलिए सब तरफ साफ सफाई करते रहते हैं घर में जैसे झोल पड़ जाता है हफ्ते में हमलोग हफ्ते में झोल झाड़ते हैं घर को पोंछा सुबह शाम पोंछ कर लगाते हैं लीपते हैं गोबर आन कर घर को लीपते हैं मिट्टी लेकर खेत से मिट्टी लाते हैं घर लीपते हैं सब तरफ झाड़ उड़ कर मतलब बहुत मतलब घर जे ह घर जो है उसको मंदिर बना कर रखते हैं हम लोग सजा कर रखते हैं सजा कर रखते हैं इसिलिए की कोई लोग आया देखेगा तभी तो बोलेंगे की इसका घर सफाया रहता है कोई लोग आते हैं तो घर में बैठाते हैं जाते है लेकर तो बेड पर कहते हैं दीदी बैठिए बोलती हैं कि तुम कब उठती है सुबह तो हम बोलते हैं साढ़े चार बजे उठते हैं दीदी तब उ सब काम कर लेते हैं तो तब इसीलिए ना तुम्हारा घर इतना सुंदर लगता है देखने में शुक्र सोमवार के हम लोग सर घर सफाई करते हैं और लीपते हैं घर उर वो हम तो ल घर के तो नहिए हैं अथी पलस्तर हम लोग माटी का घर है तो हम लोग चमन बनाते हैं घर को एकदम लीप पोत कर तैयार रखते हैं झाड़ उड़ कर झाड़ते हैं इतना सुंदर से मतलब लीपते हैं गाछी बगल में हैं उस गाछी को झाड़ते हैं उसमें बच्चा खेलने के लिए जाता है रंग मतलब कोनो पर्व आता है तो उसमें रंगोली बनाते हैं रंगोली बना कर उसमें दीप जलाते हैं दीप जलाते हैं दीप जला कर और उसमें छठ पूजा आता है न तो हम लोग दीप जलाते हैं नया साल जो आता है उसमें भी रंगोली रोड पर बनाते हैं उसमें भी अच्छा लगता है छठ पूजा में घाट पर जलाते हैं रंगोली बना कर उ उस वक्त घाट पर साफ सफाई करते हैं केला के थाम काट कर आनता है तो वो गाड़ देते हैं गाड़ कर पूरा लीप देते हैं एकदम हम लोग तो छठ पूजा मनाते हैं गाँव ही में तो गाँव में पूरा लीपते है छठ हाता खुलता है तो उसी में पानी डालते हैं मोटर से तब छठ पूजा मनाते हैं वो लाइट उट सजाता है पूरा एकदम चमक मनाते हैं चैती छठ जैसे चैती पूजा होता है छठ पूजा नहीं तो दुर्गा पूजा दोनों होता है चैत में तो हम लोग बढ़िया बनाते हैं एकदम बढ़िया जैसे की हो गया छठ पूजा में करते हैं यही की घाट अगना साफ उफ करके उसी में हाता खोल देते हैं तो उसमें पानी डालते हैं तो उसी में दीदी लोग पूजा करते हैं पूजा करते हैं तेकर बाद हो गया दिवाली दिवाली में भी छत पर रंगोली बनाते हैं माटी का जो घरकुंडा बनाते हैं उसमें भी पेंटिंग उंटिंग कर देते हैं एकदम गणेश जी लक्ष्मी जी को बैठाते हैं पूजा करते हैं भर दिन सहते हैं पूजा करते हैं उसको भी पूजा कर कर तब वो हम लोग खाना खाते हैं खाना खा कर तब

झाड़ उड़ कर सब तरफ एकदम पोंछ ओंछ देते हैं घर द्वार एकदम चमकता है लगता है कि एकदम किसका बोलते हैं कि अरे कैसे तुम ऐसे साफ करती है तो बोलते हैं की साफ करते हैं